पयलींच्या तुलनेत आनी आताच्या कपड्यांनी खूब बदल जाला फॅशन ही बदलत आसता भारतीय संस्कृताय कपड्यांतल्यान दिसून येता बायलांचे कपडे म्हळ्यार साडी चुडीदार लेहंगा अशें हेर तरेचे आमचे भारतीय न्हेसणें तर पश्चिम फेशनांचो प्रभाव वेगळोच पश्चीम फॅशनांचेर आयज कालच्या भुरग्यांचेर चड प्रभाव बायलांचे टिशर्ट जिन्स मोडलेट ड्रेस टॉप गाऊन अशें हेर तरेचे पश्चीम फेशनांचो आस्पाव जाता तातूंत दादल्यांचे कपडे म्हळ्यार जिन्स टिशर्ट बूट आनी हेर तरेचे भारतीय कपडे शिवपाक सामकें सोंपे शिंवपाचो पूण भारतीय वेवसाय करता तो सुद्दां भारतीय कपडे शिवन कमोवपा शकता म्हाका तर आमचें भारतीय कपडे आवडटा जशें की शेरवानी लुंगी कुर्ता धोती आनी पजामा आताच्या भुरग्यांक आमची भारतीय संस्कृती म्हटल्यार कितें तें आजून खबर ना ताणे तें जाणून घेवपाची खूब गरज आसा जर अशी करीत रावल्या जाल्यार आमच्या फुडल्या पिडीक भारतीय संस्कृती म्हळ्यार कितें तें कळपाक खूब कठीन जातलें